हेलो जी मुझे मैं मेरे बच्चे ने डिमान्ड की है कि उसको ऑइल पेन्ट कलर चाहिए ऑइल फेस्टल कलर तो आप दे दें हाँ आपके पास हैं क्या अभी फिफ्थ में है जी जी

अच्छा अच्छा अच्छा हाँ तो आप मुझे बच्चे के हिसाब से दिखाइए दो तीन तरह के दिखा दीजिए तो मैं अपने हिसाब से ले लूँगी

हाँ स्केच कलर भी है क्या आपके पास नहीं आप क्वालिटी अच्छी दिखाइए वो वाले जल्दी से खराब हो जाते हैं न तो आप अच्छे वाले दिखा दीजिए मेरे को हाँ हाँ हाँ जी जी आप स्केच दे दीजिए एक एक पैकेट उसका स्केच का हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ वाटर कलर मैं दे दीजिए मुझे वाटर कलर भी उनके साथ दो तीन कलर के ब्रश मुझे दे देना एक्स्ट्रा भी चाहिए मुझे हाँ हूँ हूँ आप मुझे दे दीजिए एक्स्ट्रा ब्रश एक ओर जैसे गुम हो जाता तो हाँ डोम्स का डोम्स का दीजिए असल में

हाँ हाँ नहीं नहीं ये तो नहीं चाहिए आप मुझे वो ओर दे दीजिए एक बार क्रेयॉन हूँ हूँ हाँ हाँ आप अच्छा अच्छा अच्छा हाँ अब वो दिखा दीजिए इन सब के मुझे प्राइज़ भी बता दीजिए आप और जी

हाँ हाँ

अच्छा अच्छा हाँ तो ये वाला सही रहेगा वैसे क्योंकि इसमें सारे हैं क्या है कि बच्चे आज कल देखते रहते हैं न फोन में तो उनको लगता है कि ये भी हमारे पास कलर हो तो उसमें डिमांड करी थी कि वो ही वाले कलर चाहिए ऑयल पेंट लेकिन बच्चों के हिसाब से वो सही नहीं होता है

हाँ हाँ हाँ सही बात है ठीक है तो आप मुझे बड़ा वाला पैक दे दीजिए तो सही रहेगा इसमें सारे कलर हैं सभी कुछ हो जाएगा बस बस एक दो कलर एक्स्ट्रा रखना है अभी हाँ हाँ आप ओपन करके दिखाइए ओके हाँ हाँ

हाँ हाँ ये सही है मुझे यही पैक कर दीजिए और मैं ऑनलाइन पेमेंट करना चाहूँगी तो आपके पास हो जायेगा न हाँ इसको गिफ्ट रैप भी कर देना तो सही रहेगा हो जायेगा न आपके पास ठीक है ठीक है मैं पेमेंट करती हूँ तो देखिए आपके में हो गया है देखिए ठीक है ओके थेंक यू ओके थेंक यू